हमारे गाँव में चारागाह है दो या तीन जगह हैं जहाँ पर हमारे गाय भैंस जाकर वहाँ पर चरती हैं और रही बात जलवायु की तो जलवायु प्लास्टिक खाने से गोरू पशुओं को दिक्कत होती है आँत में जैसे दिक्कत और गोबर फसने का दिक्कत ऐसे ही बहुत प्रकार की परेशानियाँ आती हैं और वो पशु को जैसे कि चर ओ खाने में हर प्रकार की दिक्कत आने लगती है जलवायु से गंदे पानी पीने से और कचड़े खा लेने से प्लास्टिक खाने से बहुत दिक्कत हो आने लगती है पशुओं को और प्लास्टिक जैसे कठोर ओ कठोर पदार्थ खाने से या कुछ वी गंदी चीज़ जैसे खाने से वो दिक्कत होने लगती हैं पशुओं को